पूनम एंड हार्डवेअर इंटरप्राइसिज़ मां साईं जय झूलेलाल तव्हांजे दुकान जो नालो ॿुधो असांजे भाउ बि तव्हां खां कमु करायो हुओ ऐं पासे में बिजीमम ॿिनि टिनि ॼणनि तव्हां खां कमु करायो हुओ तव्हां जो कमु थोरो माना सुठो पियो लॻे ऐं वाजबी पियो लॻे त मूंखे बंगले में कमु करायणो हुओ ॿियो थाणा में साईं कोपरी कॉलोनी में आहे बंगले बंगले में पंज रूम आहिनि सभिनी में माना सुठे नमूने फिटिंग कराइणी आहे हा हा

हा हा पर सुठी कंपनी सुठी कंपनीअ जा हुजनि नलका जीअं इहे घड़ी घड़ी ख़राबु ना थियनि हा

अच्छा

ठीकु आहे उहो मां दुकान ते दुकान ते अची करे तव्हां सां पोइ वरी मिला थो पियो बराबरि अच्छा ठीकु आहे साईं ठीकु आहे मां गॾिजीयांव थो पियो जय झूलेलाल